ہیلو سر آپ ٹور اینڈ ٹریول سے بات کر رہے ہیں سر مجھے آپ کا نمبر میرے ایک دوست نے دیا ہے اور وہ بتایا ہے کہ آپ گاڑی رینٹ پہ دیتے ہیں سر میں اپنے دوستوں کے ساتھ منالی گھومنے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں گاڑی کس طرح ملتی ہے سر میں خود ڈرائیو کر کے جاؤں گا سر مجھے گاڑی چلانی آتی ہے تو میں گاڑی خود چلا کر جاؤں گا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنے روپیے پر ڈے ہر دن کے حساب سے اور کتنا کلو میٹر پہ آپ کتنے پر کلو میٹر پہ کتنا روپیہ آپ چارج کریں گے بارہ روپیے سر بارہ روپیے تو بہت مہنگا ہو گیا اچّھا آپ پٹرول سر آپ کہہ رہے ہیں مہنگا ہو گیا اچّھا لیکن سر میرا دوست بتا رہا تھا کہ اس کو آپ نے دس روپیے کے لیے حساب سے دیا تھا سر ہم چار دوست ہیں اور منالی گھومنے جانے تھا اچّھا ہاں سر پٹرول کا دام تو بڑھ گیا ہے لیکن پھر بھی کوئی دیکھ لیجیے سر اگر ہو سکے تو کم سے کم دس نہیں تو گیارہ ہی کر دیجیے سر ہم چار دوست ہیں تین دن کے لیے منالی گھومنے کے لیے جانا ہے سر واپس آ جائیں گے اور آپ کی گاڑی آپ کو واپس کر دیں گے تو سر گاڑی لینے کے لیے کیا کیا کاغذات آپ کو دینے پڑیں گے اچّھا آدھار کارڈ اور پین کارڈ سر جب میں آؤں گا گاڑی لینے تو میں اپنے ساتھ یہ سب ڈاکیومنٹ لے کر آؤں گا سر بہت بہت شکریہ آپ کا